नमस्ते मैडम नमस्ते जी जी कपड़े की दुकान से बोल रहा हूँ मैडम जी हाँ

अच्छा आप सिलाई का काम करती हैं क्या सिलाई का काम करती हैं तो कपड़े तो हमारे बहुत हैं और हर रंग के हैं जिस रंग का चाहिए ठीक है किसी भी रंग का चाहिए कई प्रकार के रंग के हमारे यहाँ कपड़े हैं और सूती से लेकर रेशमी से लेकर के और आप समझिए कि हर प्रकार के हैं अब आपके ऊपर है कि आप कैसा सिलाई करती हैं अपने कस्टमर को कैसा देती हैं ठीक है और उसके रेट भी अलग अलग हैं जैसे मान लीजिए सूती है तो उसका थोड़ा सा उसे रेशमी का रेट दूसरा है ठीक है और हर प्रकार के रेट हैं थोक है ना यानि बहुत काफी है जितना आपकी इच्छा अरे रेशमी का रेट आप जनबै करते हैं रेशमी आप किसी को पहनाती नहीं आप सूती पहनाती होंगी तो सूती ही पहनाइए ठीक है जब आप दुकान पर आएँगी तब न देखेंगी क्योंकि अब कपड़े की माने बहुत बड़ी दुकान है और यहाँ सभी लोग उस कपड़े की दुकान से कपड़ा ले जाते हैं और आप हैं कि हम होलसेलर के रूप में काम करते हैं अब आप लोग जैसे ले जाएँ लेकिन रेट आप होसेलर का लगेगा उसमें तनिको आप निश्चिंत रहिए जो भी पैसा लगेगा आपको उसमें भी डिस्काउंट कर दिया जाएगा जैसे मान लें कि दाम उसके अधिक हैं कुछ डिस्काउंट कर दिया जाएगा आपके लिए ऐसी बात नहीं क्योंकि देखिए आप लोग ग्राहक हमेश बनी रहेंगी ठीक है तो हाँ भाई हम सभी लोग जानते हैं कि अपनी दुकान चले कोई दुकान छोड़ कर जाए ना ठीक है और आप लोग सिलाई करने वाला काम करती हैं इस नाते ऐसे रूप में अप पूरा हम सोचेंगे कि आपको बढ़िया माने कम पैसे में भी हो जाए और आपका काम भी हो जाए वो ये है जैसा सोचिए अब आपके ऊपर है तो ठीक मैडम जी ना हाँ जब आइएगा ना आइएगा तो एक बात आइएगा देखें एक बार कभी काल के ऐसे फोन करके आइएगा न जैसे मान लीजिए हम दुकान पर नहीं हैं कहीं चले गए तो आपसे परिचय हो गया है तो आपको लाभ मिलना चाहिए कहीं कहीं तो ऐसे रूप में आप फोन करके आइए और तो मिल जाएगा आपको मिलेगा और जिस रूप में चाहेंगी जिस रेट में चाहेंगी उस रेट में मिल जाएगा अच्छा रेट में चाहेंगी ठीक है न अच्छा रेट में चाहिए तो अच्छा रेट मिलेगा ठीक है न अच्छा रेट में मिल जाएगा हाँ आप जी ठीक ठीक मैडम जी नमस्ते